ہمارے یہاں دہلی میں مذہبی تنازعات اختلافات کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے یہ تو بہت اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے چند لوگ ہوتے ہیں کہ وہی جھگڑا وغیرہ کر دیتے ہیں دہلی میں کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہے دہلی میں تو سب اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں وہ تو صبح نکلتے ہیں شام کو اپنے گھر میں گھستے ہیں ان کو جھگڑے کی یا مذہب کے بارے میں بولنے کی یا اس طرح کی فرصت ہی نہیں ہوتی وہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں تھوڑا اس طرح باہر کے لوگ اس طرح کا معاملہ بنا دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں اس طرح کا مسئلہ کیونکہ دہلی میں تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے وہ تو اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں صبح اور شام کو اپنے گھر پہ لوٹ جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہیں وہ جھگڑا کیوں کریں گے ان کو تو روزانہ کمانا ہے روزانہ کھانے ہیں